असां हिकु चकर सॼे परिवार सां गॾु गॾु घुमण जो प्लैन ठाहियो हुओ असां घटि में घटि पंद्रहं खां वीह ॾींहंनि जे घुमण जो प्लान ठाहियो हुओ असां प्लान में भावनगर द्वारका सोमनाथ दीव दमण ऐं हिकु ॿी बि जॻह सोची हुई असां हितां खां छह फैमिली गॾु मिली करे विया हुयासी असां सूरत खां वॾी बस कराई हुई पंहिंजी बस न असां घुमण जे लाइ हितां खां सभिनि खां पैरो नि सभिनि खां पहिरियों भावनगर पहुची हुआसीं भावनगर में असां पैंजे हिकु परिवार जे घर राति गुजारो करे करे असां ॿिए ॾींहं ते हुतां खां सोमनाथ लाइ रवाना सोमनाथ में असां सुबुहु राति पहुतासीं त उते सां राति आराम करे सुबुह जो पंज बजे भॻवान जे दर्शन लाइ वियासीं असांजो हिकु कलाक जे अंदरु नंबर पहुची वियासीं असां हुते भॻवान शिवजी चङी सुठी तरह आर्ती कई असां हुतां खां पोइ उन सॼी जॻह जो इतिहासु ॾिठो की भॻवान भोलेनाथ जा किथे किथे मंदर आहिनि किथे किथे उन्हनि जो कहिड़े इतिहास सां हुननि जो उहो मंदर स्थापित थियनि पोइ हुतां जो असां हेॾो वॾो समुंडु ॾिठो हुते सोमनाथ में मंदर खां पंज किलोमीटर अॻियां वञी करे भॻवान भोले जी भोलेनाथ जी पंज मुर्तियूं अहिड़े स्थापित आहिनि की जीअं सॼो समुंडु उन्हनि जो चोवीह कलाक उन्हनि सां उन्हनि जो जल सनानु कराईंदा हुआसीं असां हुन जो बि दर्शन करे आहियासीं उता खां पोइ असां हिकु ॾींहं आराम करे उन ई पासे में गिरनार जंगल आहे असां उते जी बि मुलाक़ात वरिती हुई असां उते शेर चीता हिरण अहिड़ा घणा ई जानवर ॾिठा हुआसीं असां उते घणो सुठो आनंद कयो शेर ऐं शेरणी हुते वेही करे आराम पिया कनि असां उननि जो बि लुत्फु वरितो हुओसीं हुता खां पोइ असां ॿिए ॾींहं ते सोमनाथ ऐं द्वारका लाइ निकिता हुआसीं द्वारका में असां पंज ॾींहंनि जो स्थानु वरितो हुओ असां हुते होटल में रहियासीं उते वञी करे असां सभिनि खां पहिरियों असां आराम करे पोइ सनानु पाणी करे असां सो सोमनाथ भॻिवान जा ॻाल्हियूं करे करे द्वारका में भगवान जे दर ते पहुतासीं हुते असां भॻिवान कृष्ण जी लीलाऊं ॾिठियूं हुते उहे कीअं पहुचा हुन जी सॼी कथा ॿुधी हुते तुलसी माता जो बि असां दर्शन वरिता हुतां खां पोइ असां उते हिकु ॾींहुं विस विसारे करे असां ॿिए ॾींहं ते हुतां खां द्वारका जो हिकु ॿियों आहे जेको समुंड पार करे द्वारका पीठ नाले सां ॼाणाईंदो आहे असां हुते वञी करे उन जा बि दर्शन कयासीं हुते असां नंबर घटि में घटि छह कलाक खां पोइ लॻो हुओ असां उते छह कलाक बिठासीं भॻिवान जो दर्शन कयो भंडारो बि खाधो ऐं असांखे हुतां जी बि सॼो इतिहासु ॼाण मिलियो असां सां हिकु सुठी ॻाल्हि थी हुई क्योकी हुतां जे भॻिवान खे जेकी माला पातल हुई हो सिधी असांजे मथे ते अची किरी जेको असां आर्शिवाद सम्झी करे असां पंहिंजे वटि रखी हुतां खां पोइ असां ॿ ॾींहं अञा हुते वसारो करे करे उता खां असां वियासीं दीव दमण हुतां खां बि असां घणा ई आनंद वरितासीं पहिरियों ॾींहं ते असां उता जा बाघ बाग़ीचा उता खां जेका बि नंढा वॾा घुमण जे लाइ स्थान आहिनि असां हुते मज़ा माणियासीं उन खां पोइ उते असां वञी करे ॿिए ॾींहं ते समुंड में समुंड में सॼो समुंडु ॾिठो उते वेही करे मकाई खाधी पाणी पुरी खाधी ऐं उन खां पोइ सॼो फैमिली फोटो कढायोसीं जेको इहे सभु कंदे कंदे असांजा वीह ॾींहं किथे निकिरी विया मूंखे ख़बर ई न पई मूंखे पंहिंजा ॾींहं जा उहे वीह ॾींहं हेॾा यादि ईंदा आहिनि अॼु बि असां उहो ई ॾींहं वापसि गुरण गुज़ारनि लाइ असां घटि में गॾु वरी उहो ई प्लैन ठाहिण वारा आहियूं त ईअं ई मुंहिंजी ट्रिप हुई सी सॾी